जे साड़ी मङ्गेलहुँ रहऽ पहिले तऽ बहुत खुश भेलहुँ लेकिन एक बेर धोलाके बाद तऽ ओकर कलर जे जा रहल यऽ आओर ओ साड़ी बहुत बेकार यऽ

बढ़िऑं नहि यऽ साड़ी ओहि दुआरे अहाँकेँ शिकायत होयत